ह्याच दिसांनी हांवें एक बूक वाचिल्लो तो बूक म्हजे हाजेर म्हणजे म्हज्या हाजेर खूब अफेक्ट केल्लो तांणी तो पॉजिटीव एक म्हणल्यार त्या एक ती एक स्टोरी आसली की दुसऱ्यांचे हें दुसऱ्यांचे लग्न दुसरी दोन घोव बायलां आसली तांचें कशें वाचयलें ताज्या जावेन येवन तांचें लायफ तें ताज्या बद्दल आसलें म्हणजे तो म्हाका लायक चड जालो म्हणजे दुसऱ्यांच्या हातूंत वचून तांणीन तांचें लायफ कशें वाचयलें तें